हँ हमर तऽ चचे सब पेन्शन उठबै छै जेना हमर चच्चा गजेन्दर पाठक सुशील पाठक ई सब पेन्शन उठबै छै चाचियो सब पेंशन उठबै छै पेंशन तऽ बहुत मदद करै छै हुनका सबके पेन्शन कि लेबक लेल पेंशनके सूचीमे पहिले नाम जोड़बै पड़ै छै जेकरा लेल वार्डसँ दस मुखिया सब गाममे मदद करै करै छै ओकर सबके जे जे अपन पेन्शन बला सूचीमे नाम जोड़ै तऽ नाम जोड़बैके बाद आधार कार्ड पहचान पत्र पासबुक ई सब दऽ कऽ नाम जड़ाबै छै तकर बाद सरकारके द्वारा समय समय पर ओकरा पेंशन मिलै छै बृद्धा पेंशन आ विधवा पेंशन भी मिलै छै पेंशनसँ महीना महीना आबै छै तऽ उठाके अपन बहुत नीक जेनासँ किछु ने किछु सहयोग मिलै छै हुनका सबहक अपन पैकेटो खर्चा कमसँ कम भए जायक जेना कतौ घुमैये लए जाइया तऽ जेबमे पैसा रहैया तऽ ककरोसँ माॅंगैले नहि पड़ैया ओकरामे हुनका सबके दिक्कत नहि होइ छै आ वृद्धा पेंशन मिलैके मिलैके कारण हुनका सबके इहो होइ छै कि हँ हमरो पैसा मिलैया सरकारके द्वारा तऽ हुनको देखभाल सब करै छै ओहो लोभ सऽ तऽ ओकर बाल बच्चा सब ओकरा नीक जहाँ राखैया ओना तऽ बाल बच्चा अपन माय बापके राखबे करै छै नीकसँ तऽ सरकार द्वारा ई पेंशन देलासे ओकर गुप्त धनसँ गुप्त तरहसँ ओ अपन पैसा ओकरा खत्म चैल आबै छै तऽ ओकरो सबके खुशी मिलैयै कि हमरो सरकार दैया पैसा किछु तऽ हमरो यऽ किछु धन या बचै कऽ राखैया तऽ कतौ घुमैयो लऽ जाइया अपन मरे मेहमानी जाइया तऽ ओतौ खर्चा करैया अपन आ या कोनो चीज लैयेके मन भेल तऽ कीन लेलक एहि तरह से सरकार जे छै पेंशनके द्वारा बुढ़ो सबके आ विधवो छै एकर सबके सहयोग करै छै